हाँ भैया आपको फ़र्नीचर बनवाना था ना हाँ मैं कारपेंटर ही बोल रहा हूँ तो आपको क्या क्या बनवाना फ़र्नीचर में

ठीक हाँ हाँ घर का मतलब घर का फ़र्नीचर बनवाना आपको ठीक है सोफ़ा सोफ़ा पलंग बना देंगे हम लोग आपको टी टेबल बना देंगे डाइनिंग टेबल बना देंगे आपके लिए एलईडी पेनल बना देंगे वार्डरोब वगैरह बना देंगे रूम वगैरह हॉल का किचेन का फ़र्नीचर पूरा पूरा बना देंगे आपको मॉडुलर किचन वगैरह प्राइज़ प्राइस तो वह देखने के बाद काम पता चलेगा ना यार आपको कैसा करवाना है मतलब उसमें तो क्या है कि देखो उसमें अठारह सौ रुपये से इस्टार्ट होती है प्लेइ का रेट तो वह फिर आप अठारह सौ रुपये से इस्टार्ट होती तो पाँच हज़ार की प्लेइ भी आती फिर अपने ऊपर अपने बजट के ऊपर है हाँ रेडीमेड अगर लोगे आप तो वह आपको सस्ता पड़ जाएगा इससे बना बनाया अगर लोगे ना आप मतलब देखो ऐसा है कि एक तो अपन घर से बनवाते हैं ओर एक रेडीमेड खरीदते हैं रेडीमेड और घर में फर्क कुछ भी नहीं रहता रेडीमेड तो एक रेडीमेड रहता और घर से जो रहता बाकी रेडीमेड थोड़ा सस्ता पड़ता है और जो घर पर बनवाओ तो वह थोड़ा महंगा पड़ता है हाँ उसमें क्या और फिर घर पर बनवाओ तो वह उसमें बनाए कारीगर आएंगे आपके यहाँ काम करेंगे फिर अच्छा सा फ़र्नीचर बना के देंगे आपको और आप रेडीमेट खरीदोगे तो आप कहीं भी शोप पर जाकर के कि यार मुझे यह चीज़ चाहिए तो वह दे देंगे आपको वहाँ भी अच्छी होती चीज़ें कोई खराब नहीं होती है वह भी अच्छी होती है पर उनके क्या मतलब वह दस साल पाँच साल बाद फिर खराब हो जाती हैं पाँच साल के बाद हाँ और आपको अगर अच्छी सर्विस के लिए सही है तो फिर घर पर बनवाइए आप जैसे माडुलर किचेन बनवाना है जो यह एक डेली रुटीन का काम है माडुलर किचेन का तो भैया हर फेमिली के लिए तो ज़रूरी है किचेन वगैरह तो भई किचन नहीं बनेगा तो वह खा खाना वाना पकाएंगे थालियाँ वालियाँ कैसे रखेंगे सारी व्यवस्था होगी ना उसके लिए तो भैया किचेन तो माडुलर होना ही ज़रूरी है उसके बाद रूम देख लो आप रूम में अब क्या पहले के ज़माने में पलंग चलते थे अब आज कल के सब डबल बेड की शीट आने लग गई पलंग लगने लग गए डबल बेड के जो मतलब फ़ोल्डिंग मिल जाते आज कल फ़ोल्डिंग मिलते हैं आपको मार्केट में और एक घर पर बनते हैं घर पर चाहो तो घर पर बनवा लो घर पर अच्छा बन जाएगा उसके बाद फिर आप चाहे डाइनिंग टेबल बनवा लो आप जो मार्केट से लाओगे डाइनिंग टेबल वह पाइप की मिलेगी आपको हम फ़र्नीचर की पूरी मतलब इस्टाइलिस लुकिंग वाली बना के देंगे आपको अच्छी वाली बना के दे देंगे आपको कम रेट में अच्छा काम करके दे देंगे आपका हाँ मतलब अच्छा काम करके देंगे आपको आपका एड्रेस कहाँ पर है आप बता दीजिए एक बार आ कर हम देख लेते हैं मैं आपको किट ला कर दिखा देता हूँ ठीक है अब मैं तुरंत बस इस्टैंड पर मैं आ कर आपको कोल कर लूँगा कल ही ना हाँ तो आप क्या हाँ फिर अपन बैठ के बात कर लेते उससे क्या होगा कि मतलब आप डिज़ाइन वगैरह पसंद कर लेना कौन सी सनमाइका लगवाना है कैसा क्या बनवाना है किचन वगैरह कैसी ट्रोलियाँ लगवानी आपको बेसमेंट कैसा चाहिए आपको है कि नहीं चिमनी किस साइज़ की लाओगे आप जिस साइज़ से आए उस हिसाब से गाला छोड़ना पड़ेगा हमको तो ये आप चिमनी अभी ला कर खरीदना मत अभी हम बताएंगे उसके बाद लाना आप है ना हाँ अपुन को क्या हाँ ठीक है ना ओर बहुत हम अच्छा रेट में काम कर देंगे आपका सबसे कम रेट में हम काम कर देंगे आपका अच्छा से अच्छा काम करके आपको दे देंगे हम कम रेट में है ना और आप इधर उधर कहीं भागना मत हम हम बोल रहे हैं ना आपको विश्वासजनक काम करके देंगे आपको बिल्कुल व्यवस्थित काम होगा आपका है ना हाँ निश्चिंत रहो आपने हमें फ़ोन लगाया है ना आप निश्चिंत रहो है ना आपका काम बिल्कुल व्यवस्थित करके देंगे है ना और कोई भी आपके साथ में अगर किसी को फ़र्नीचर बनवाना हो या कुछ भी करवाना हो तो आप बता दीजिए हमारा हाँ हाँ है ना जैसे भी कोई आए तो आप मुझे बता देना मैं अच्छा फ़र्नीचर बना के हम लोग देते हें बहुत सारे काम करे आपके महिदपुर में बहुत सारा काम करा है मैंने हाँ हाँ हाँ तो आप बिल्कुल आप देख लीजिए आप मॉडुलर किचेन बनवाना है तो वह बनवा लीजिए बेडरूम वगैरह बनवाना वह कम्प्लीट करवा लीजिए शोप वगैरह हो तो उसका काम भी करते हम लोग फ़र्नीचर से रिलेटेड टोटल कारपेंटर जो भी रिलेटेड होता ना फ़र्नीचर से वह टोटल काम करते हैं ना आपको जैसा कुछ लगे ऐसा करवा लीजिए आप बता दीजिएगा ठीक है ना आपका एड्रेस तो है ही सही मेरे पास में मैं आपको कोल कर लूँगा कल दोपहर में तो अपन मिल लेंगे हैं ना ठीक है ना थैंक यू